केक मिठी टिक्कियूं कुट्टी खसखस जो सीरो भत्त ऐं जमूं सुंड वारा लड्डू ॾोठी खीरणी सयूं चूरमो टोशा मालपुआ कुट्टी कणांव दलिया वारी मिठाई